शारा पेक्षा गांवगिऱ्या वाठारांत पळोवंक गेले जाल्यार शारान खूब बऱ्यो सुविधा खूब बऱ्यो फेसिलिटीस मेळटात देखून लोकांक चडशे शारांनी रावपाक आवडटा आनी गांवगिऱ्या वाठारांत रावपाक आवडना आनी आता अशें जाला की आमच्या समाजान हो एक समजूच बसला की जो लोक शारांत रावता तो म्हणजे हाय स्टेटस वालो लोक आनी जो गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोक आसा तो सकयल्लो लोक आतां लोकांची अशी समज जाल्या आनी ह्याच लोकाच्या समजे खातीरूच आतां खूब भेदभाव जावपाक लागला शारांनी रावपी लोक बरें नोकरी मेळटा ते चड पयशे कमोवंक शकता आमी हाच्या खातीर तांचो स्टेंडर्ड ऑफ लिवींग सुद्दां वाडटा आनी हाचे खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक आमी कमी लेखत वता जे मात्तूय बरोबर ना ही चूक आसा गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक आसा ते शेती सारकें काम करतात देखून ते कमी जायनात तांकां आमी उलट चड मान दिवपाक जाय कित्याक तर तेच जें पीक काडटा तेंच पीक आमी खावून आमी जगतात ते चित्र वर्स भर त्रास काडून काम करतात तितलो वर्सभर त्रास आमी सुद्दां काडनात देखून म्हाका अशें दिसता की वाठारांतल्या तरनाट्यांक बरी व्हंकल वा बरो न्हवरो मेळपाक त्रास जाता हाचे बरोबर हांव म्हजें मत दिता कारण जो कोणी व्हंकल न्हवरो आसा तरनाटो भुरगो आसा तो स्वता खातीर एक कोण तरी बरो पळयतलो शारांचे लोक बरी नोकरी करतात बरें तरेन तांचें सगलें चल्लां देखून तांकां सुद्दां बरी फेसिलीटी बरी सुविधा उपलब्द जातली अशें तांकां दिसता देखुन शारांतल्या लोकांक लोक चड म्हत्व दिता आनी गांवगिऱ्या वाठाराच्या लोकांक लोक चड म्हत्व दिनात अशें तरेन गांवगिऱ्या वाठारांतलो लोक कमी लेखतात हो सुद्दां एक मुखेल कारण आसा ताच्या तांकां बरो व्हंकल न्हवरो मेळना ह्या खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक लोक कमी लेखतात आनी ताच्या खातीरूच जेन्ना व्हंकल न्हवरो हाची गोश्ट येता तेन्ना कोणी तांकां आपलो भुरगो वा चली दिवपाक सोदना कित्याक गांवांत तितली बरी सुविधा उपलब्द ना हें सगल्यांक खबर आसा पूण हाच्या खातीर अशें करून फावना ते लोक इतले त्रास काडटात आनी ते लोक जे त्रास काडून पीक करता त्याच पिकाचेर आमी जगता देखून अशें तरेन वागप हें बरें न्ही आनी तांकां तर कमी लेखप हें सामकेंच वायट अशें तरेन आमी जांचेर अन्याय करतात जो खूब चुकिचो आसा हाचे मुखेल कारण म्हणजे अमीर आनी गरिबी शारांत जो रावपी लोक आसा तो बरी नोकरी करता ताका चड पयसो मेळटा आनी चड पयसो मेळटा हाज्याचे खातीरूच तो अमीर आसा आनी लोकांक आज कल पयसो चड दिसता आनी लोकांचे मन कमी हाच्या खातीर वाठारांतले जे लोक आसा तांकां कोण आपलो चलो चली दिना लग्ना खातीर आनी मुखेल म्हणजे सगळे शाराच्या लोकांक चलो किंवा बरी नोकरी करपी भुरग्यांकूच ते निवडटात आपलो चलो चली दिवपाक